ہیلو کیا آپ شیر پنجاب سے بات کر رہے ہیں ایکچولی مجھے فسٹ ٹائم آپ کے ریسٹورنٹ سے کھانا آرڈر کرنا تھا اس کے لیے میں نے گوگل پہ بھی تمام ریویوز دیکھے سویگی زومیٹو پہ بھی آپ کے ریویوز اور اپنے دوستوں سے بھی پوچھا کہ آپ کے یہاں کا کھانا کیسا ہوتا ہے یہ سب جاننے کے بعد میں مجھے پتہ لگا کہ مجھے آپ کا کھانا بہت ٹھیک لگے گا اور میرے ٹیسٹ کے لحاظ سے بہت صحیح رہے گا اس لیے میں لہذا ایک بریانی آرڈر کرنا چاہتی ہوں تو آپ پلیز میرے ایک چکن بریانی کا آرڈر لکھ لیجیے جو کہ آپ آئی جی ہال پر پہنچا دیں گے جو کہ معبود نگر میں سول لائنس کے پاس ہے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور بریانی ایک کلو ہی ہونی چاہیے اس سے کم یا زیادہ ہوگی تو مجھے نہیں چاہیے